हैल्लो हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी केह् हाल ऐ ठीक ऐ तू सना हां जी हां जी हां हां है इक दिक्खी सुनी लैयो तुस औग पसिंद ते लेई लैयो हां वा फ्ही ए ए व केह् व कि'यां लैना तुसैं इ'य्यां लैना चार दिन रोह्ने जां कोई फैमली लेइयै औना हैं तुसें किन्ने तुसें किन्ने धोड़ी च किन्ने धोड़ी लैना नेईं अड़े इ'न्ना बड़ा सस्ता फ्ही इ'न्ना कुत्थे मेरा कमरा चाऊं गंढें कमरा सब सब किश लग्गे दा टीवी वी लग्गे दा ते टीवी बी लग्गे दा हां जी हां एह् जरुर अड़े दिक्खी सुनी लेयो फ्ही आह्नियै तुस आयो दिक्खी सुनी लैयो हां वा तुस जिन्ना तुस आक्खा दे इ'न्ना सस्ता बड़ा एह् हां हां को सत्त हां कोई सत्त सत्त तुस सत्तें धोड़ी देऊड़ेओ अड़यो हां जी हैल्लो हां जी नेईं और बी हैन कमरे हैन इ'य्यां हैन वा फ्ही इ'य्यां उं'दे फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा समान पेदा चलो एह् ते फ्ही तुसें गै तुसें जरूरत होग और मैं तुसें खाली करी देऊड़ङ फ्ही जे तुस पैसे बिंद क ज्यादा आह्नयो दिक्खी लैगे फ्ही जे थोआढ़े कन्नै स्हाब करगे जे थोआढ़ी औग समझा ते करी देंग खली और बी हां दिक्खी सुनी लाओ आह्नियै बनाई लाओ ते फ्ही जेह्ड़ा औग परसिंदा ते लेई लैयो और लैना होग ते फ्ही और करी देंग खाल्ली करी देऊड़गे इक कमरा तुसें थोह्ड़े टाइम वास्तै आहो फ्ही कोई बड़ी फैमली आह्ले अच्छा ठीक ऐ